وسائل کی کمی نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا اس طور پر کہ سڑکیں درست نہیں ہیں اور گلی کوچوں میں بارش کے وقت میں پانی لگ جایا کرتا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ہمارے علاقے میں کرونا کے وقت میں ویکسین اور ویکسین فراہم کرنے کے وقت بھی بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمارے یہاں ویکسین مراکز موجود نہیں تھے دور دراز جانا پڑتا تھا اور وہاں جانے کے باوجود بھی لوگوں کو لائن لگ کر اپنی ویکسین لینے کے لیے وہاں کافی وقت لگتا تھا اور بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ راستے بھی مناسب نہیں تھے کیونکہ بہت زیادہ دور مرکز موجود تھے ویکسینیشن کے اور ویکسین وہاں لینا بھی اس وقت ضروری تھا لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تب بھی ہم نے اس چیز کو اختیار کیا اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی اگرچہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا